जीअं त मां टीचर आहियां मुंहिंजो मक़सदु हो टीचर बणुजणु मां बणुजियसि पर मुंहिंजे बा॒रनि में बि मुूंखे उहा ई चाहत डि॒सणु आई की उन्हनि खे बि टीचर ई बणुजणो आहे मां उन्हनि खे बि टीचर बणायो त हूअ मुंहिंजी जिंदगीअ जो उहो मक़सदु अजु॒ पूरो थियो अजु॒ मुंहिंजा बा॒र बि टीचर बणजी विया उन्हनि खे मां पंहिंजी भाषा सां रूबरू करायमि ह़ालांकि उहे अंग्रेज़ी पढ़ियूं पर पंहिंजी मात्र भाषा खां उन्हनि खे मां परे न रखियो मुंहिंजो मक़सदु हो की मुंहिंजे बा॒रनि खे बि सिंधी अचणु घुरिजे जेतिरी मुंखे चाहत पंहिंजी सिंधीयत लाइ आहे सिंधी डि॒णु वारनि लाइ आहे सिंधी भाषा लाइ आहे मूं पंहिंजनि बा॒रनि में बि उहेई उत्साह पैदा कयो उन्हनि खे सिंधी पढ़णु सेखारी सिंधी गा॒ल्हाइणु तक सेखारी इहो मुंहिंजो मक़सदु कामयाबु वियो पर मां अजु॒ बि चाहियां थी की मुंहिंजे आरे पाड़े में मिट माइटि में जिन बा॒रनि खे सिंधी न थी अचे त मां वञी करे उन्हनि खे सिंधी सेखारियां बु॒धायां मां नंढा नंढा ड॒हें पंद्रहें मिंटे जा सेक्शन्स वठंदी आहियां जीअं बा॒रनि खे कुझु सिंधीअ जूं गा॒ल्हियूं सिंधीअ जा बैत सेखारे सघां अजु॒ बि मां नंढनि नंढनि बा॒रनि खे गड॒जी करे रांदियूं करणु सिंधीअ में सेखारींदी आहियां कुझु अख़र गा॒ल्हाइणु सेखारींदी आहियां त इहो मुंखे डा॒ढो ख़ुशी डीं॒दो आहे मां चाहियां थी असां जी सिंधी कामयाबु रहे सदाईं जीवित हुजे